खबराथ' थिखयैनो दं मोजाङानो फन खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आदानाव गोबां हा दं होननाय खोनादों आं गोनांथिया जाहैबाय हा एसेसो होथ'नो हायोब्ला माने खामानि एसे मावनो सान्दोंमोन आरो औरैनो माइ गायनायनि प्लान लादोंमोन आं हा गैयिनि थाखाय आदानाव एसे माने मोनगोनखौ आसाथिदों आरो ओरैनो मेसेंनि मेसेंनि मेसेंनि अ अ अ

बेसर औ औ औ औ जायो जिखुनु जाया मावनो हाखौ मोनोब्ला आं मावनो हागोन आरो ओरैनो पास बिगासो मोनोब्ला जाहैगोन आरो औ औ औ औ थिखा बुजायनोसै बिगा सिस्टेम औ थिखा ट्रेक्टराथ' गैयालै हाजिरा ओइ भारा लानानै एवनांसिगोन

औ औ पास बिगाल' औ

हासारफोर होनोसै मोजाङैनो औ हासार दे होमब्ला मोननाय हाखौथ' मोनगोन ओरैनो दे दे दे होमब्ला आसा खालामबाय